हैलो जय झूलेलाल साईं तव्हां अनिल माखीजानी जी था ॻाल्हायो हा सुठो मां हिकु स्वतंत्र पत्रकार आहियां ऐं मां तव्हांजे कम जे बाबति कुझु ॼाणण थी चाहियां हा हा हा मूंखे ख़बर मिली आहे त तव्हां सिंधी समाज लाइ घणे सामाजिक कमु कंदा आहिनि कुझु ॿुधाईंदा हिननि जे बारे में अछा

सुठो कमु आहे

अछा सुठो सुठो दरबार किथे आहे हीउ

ठीकु आहे ठीकु आहे ॾाढो सुठो लॻो त त तो सां ॻाल्हाए करे त जय झूलेलाल हरे राम